हम चार्जर लेल कि बहुत अच्छा चार्जर हइ हम एहिसे चार्ज उर्ज कऽ लय छियै बहुत जल्दी चार्ज भए जाइत छै बहुत अच्छा चार्ज भी जल्दी हो जाइत छै चार्ज भी जे छै से बहुत अच्छा होयत छै आ प्रोडक्ट भी सही ठीक हइ चार्जरके आओर कामके लेल भी ठीक हइ चार्जर बहुत अच्छा छै एहि सबके लेल बहुत अच्छा ई चार्जर होयत छै कि हमर काम कर दय छै बहुत जल्दी बहुत अच्छा से छओ महीना से लेके हम चला रहल छियै बहुत अच्छा हइ ई